हां म्हजे शिक्षण म्हटलें हांवे पयलीं पांचवी पर्यंत हांगा स्कुलांत दामोदर स्कुलांत शिक्षण घेतिल्लें आसा आनी पांचवी जातगेर हांव पाठशाळा म्हणजे जे कितें पौरोहीत्य तें म्हणटा तें संदर्भान सात वर्सां थंय शिक्षण घेतिल्लें आसा म्हणजे आमी पुजारी किंवां बाकिचे जे काही यत्न याग होम जे कितें चलता तें आमी करूंक शकतात हय अशें आसा आनी पुजारी म्हणून देवळांत काम करतात आनी दुसरें म्हटल्यार मागीर आमी मुखार धावेचेंय शिक्षण थोडें घेतिल्लें आसा म्हणल्यार एक्स्टरनल भायल्यान परिक्षा दिल्ली आसा हय इतलेंच हें जालें आमचें शिक्षण तितलेंच केल्लें आसा बाकिचो प्रसादाचो थोडो अभ्यास केला बाकिचें थोडेशे ज्योतिशाचे थोड्यो परिक्षा दिल्ल्यो अशें सगळें आसा